दानिया जाबाय गायनाय फुनायनि सायाव गोदो जाहैबाय मोसौजों हालौनानै माइ गायनाय आरो मोसौजोंनो मारा होफिननाय मारा होनानै इदिनो गोबाव सम मावोमोन गाइयो फुयो गोबावैनो मारा होयोमोन दमासि मोनजाफा गाहामनो माग मास जोबजाफा गाहामनो दानिया गोदान मुगायाव मावनाय दांनायनि आबादारियानो जाहैबाय टेक्टारजों हालौनाय हाखु दाखु गायनाय फुनाय टेक्टारजोंनो मारा होनाय जायो आरो मेगं थायगं गायनायावबो टेक्टारजोंनो हालौवो टेक्टारजोंनो गासिबो मावजोबसै दाना मोसौ मोसाखौनो नांला लगे लगेनो मेगं थायगं गायनोबो मोसौ मोसा नांला बेजोंनो मेगं खुबैनाय आरो मेगं फ्रावबो थाब थाब जासै हाखु दाखु मावनाय हाखु दाखु जानाय हाखु खरा खरिसै दानिया गासिबो दानिया टेक्टार जाजोबबाय नालाय मेगं थाइगंफोरखौबो थाब थाब मोनजासै जेबो टेनसन नाङै बायदि मेगंफोरखौबो थाब थाब मोनजासै आरो